جی ہاں ابھی کے حالات میں تو لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ گھر بیٹھے ہر چیز کر لیتے ہیں ہر چیز کو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں ہر چیز کو کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے ہر چیز کو بہت آسانی سے کیا جاتا ہے ہر چیز کو لوگ بہت آسانی سے کر بھی رہے ہیں یہ ہے موجود حالت پہلے کے زمانے میں لوگ پہلے کے جو حالات تھے موجودہ حالات پہلے کے جو تھے اس کے پہلے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کام کیا کرتے تھے جیسے کہ اشتہار میں بات لکھی جائے اور خط لکھی جائے اور پہنچایا جائے تو وہ اس لوگوں تک ہی پہنچایا جاتا تھا جو پڑھے لکھے تھے جو پڑھے لکھے لوگ لکھتے تھے اور پڑھی لکھے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پاس ہی پہنچتے تھے اور اس حالات میں لوگ زندگی گزارتے تھے ابھی کے حالات میں لوگ ایسے ہیں جو گھر میں گھر بیٹھے ہر چیز دیکھ لیتے ہیں گھر بیٹھے ہر چیز کر لیتے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی کے ہی کمال ہے جو شری لنکا شری لنکا جیسے دیش بھارت دیش بنگلہ دیش پاکستان اور ایران عراق جیسے دیش میں وہاں کون سی سیاست کس وقت چل رہی ہے وہاں کون سرکار کس وقت بنی لوگ وہاں بنتے ہیں اور پانچ منٹ کے اندر میں ہم لوگوں کو خبر مل جاتی ہے یہ سب ٹیکنالاجی کا ہی کمال ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے دوسرے دیش میں کیا ہو رہا ہے وہاں ہوتا وہاں ہے اور دیکھتے ہم لوگ یہاں سے ہیں یہ سب ٹیکنالاجی کے ہی کمال ہے لوگ پہلے زمانے میں بہت مشقت کا سامنا کرتے تھے اور لوگوں کو جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی یا کسی کو کوئی چیز پہنچانی ہوتی تھی یا کسی کو کسی کو کسی چیز سے بات کرنی ہوتی تھی کس وجہ کسی مدعا پہ بات کرنی ہوتی تھی تو لوگ اشتہار لکھتے تھے یا اخبار اخبار میں چھاپتے تھے اخبار میں دیتے تھے کسی کے ذریعے سے تو وہ اخبار والے کے پاس پہنچتے تھے جو اخبار پڑھا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں لوگ تو اس وقت لوگ لکھتے تھے خط کے ذریعے سے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے اور بہت مشقت کا سامنا کیا کرتے تھے ابھی کا حالات دیکھیے ٹیکنالاجی نے ایک ایسا ڈنکا پھیلایا ہے ٹیکنالاجی نے ایک ایسی آواز نکالی ہے ٹیکنالاجی نے ایک ایسا یا انسان کو آرام پہنچایا ہے جو لوگ گھر بیٹھے ہر چیز کرتے ہیں لوگ گھر بیٹھے ہر کام کو آسان سمجھتے ہیں ہر چیز کو آسان سمجھتے ہیں لوگ کہیں بھی رہتے ہیں تو لوگ آسانی سے بہ آسانی سے بات کرتے ہیں بہ آسانی سے ہر چیز کرتے ہیں جیسے کوئی بھی سامان ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی ویڈیوز ہو اس کو لوگ بناتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں یا پھر فیس بک پہ جب ڈالتے ہیں تو لوگ اس پر کمنٹ کرتے ہیں پھر اگر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر یوٹیوب پر بھی ڈالتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے ڈالتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں انسٹاگرام کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں اس پہ لوگ دیکھتے ہیں ٹیوٹر کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں اس کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بھی بہت سارے اپلیکیشن ہیں یہ سب ٹیکنالاجی کے ذریعے سے ہیں یہ سب آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہم لوگوں کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ آن لائن ہی کرتے ہیں اور فیس بک اسٹاگرام ٹیوٹر واٹس اپ یوٹیوب ہو اس پر ہم لوگ ڈالتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور لوگ اس کا بہت لابھ اٹھا رہے ہیں بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہے آج کے موجودہ حالات جو آج بہت فائدہ مند ہو رہا ہے انسان کو بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ ٹیکنالاجی کے ذریعے سے یہ ہے آج کے موجودہ حالات جو لوگ بہت کام کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں آن لائن کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے یا کچھ حالات گزرتا ہے برے حالات یا پھر کوئی اچھے حالات گزرتا ہے تو لوگ اپنا ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں تیار کرنے کے بعد لوگ اس کو نیوز بناتے ہیں نیوز کے حالات میں لوگ اس کو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا پھر انسٹاگرام پہ یا پھر ٹیوٹر پہ بہت اور بھی اوبلیکیشن ایسے ہیں جو اس پر لوگ ڈالتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو جانکاری ملتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے فلاں دیش میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ سب گھر میں بیٹھے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں گھر بیٹھے ہی لوگ بھی دیکھتے ہیں گھر بیٹھے ہی ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے آج کا موجودہ حالات اور وہ تھے پہلے کے موجودہ حالات جو لوگ بہت مشقت کا آج سے بیس سال پہلے لوگ بہت تکلیف اٹھاتے تھے بہت مشقت اٹھایا کرتے تھے